چھوٹے چھوٹے کاروباری جیسے سلائی مشین اس سے کپڑے وغیرہ سینے کا ہے جس سے حلال کمائی بھی ہو جاتی ہے اور بچے لوگوں کا گزارا بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ گھر میں جو ہے کرانہ دکان چھوٹا چھوٹا جو ہے کرکرے وغیرہ اور دال موٹ چوڑا چینی یہی سب جو ہے بیچ کر کے اس میں کم کم پونجی لگتی ہے بہت سارے لوگ جو ہے تو سبزی وغیرہ بیچتے ہیں جس میں بہت کم پونجی لگتی ہے تو اس طرح کے بھی جو ہے اس طرح سے کام کر کے بھی آدمی صحیح نیت کر کے اور دل میں ارادہ نیک ہو تو حلال روزی کمانے کا جو ہے راستہ بن سکتا ہے شرط ہے کہ سارے معاملے میں آدمی کا نیت ہو سارے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے نیت اگر ہمارا صحیح ہے تو سارا سارا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ دینے والی چز ہے اسی لیے دنیا میں مختصر وقت دے کر کے مختصر کاروبار کر کے آدمی کو چاہیے کہ اپنا زندگی گزارے